हेलो भैया वो जो मैंने गाड़ी बुक की हाँ वो मैं जो गाड़ी बुक की थी न आपकी हाँ वही बोल रहा हूँ मैं वो जो मेरा समान था बैग था न हाँ वो आपकी गाड़ी में रह गया हाँ वो जो हाँ वो बोपाल चले थे न हाँ तो वों फिर कहाँ मिलोगे आप बैक लेने के लिए हाँ ये मेरा मैं आपको ये एड्रैस सेंड कर देता हूँ आप उस एड्रैस पर आओ तो दे देना तो मैं पहुँच ज मैं लेने आ जाऊंगा भैया हाँ हाँ भैया हाँ तो मैं आपको ये आपके नम्बर ये आपके नम्बर पर आप मेरा एड्रैस सेन्ड कर देता हूँ तो ये आप भिजवा देना ठीक है ओके